آج کا جو زمانہ ہے وہ بہت ترقی اور فتح زمانہ ہے ہم لوگ یا دوسرے انسان اگر کہیں سفر کرتے ہیں تو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج کا ٹائم پر ٹیکنالوجی نے سفر کو اور سفر میں ہونے والے مشکلات کو بہت آسان کر دیا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی ایسے علاقے کی طرف جاتے ہیں جہاں کی زبان ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ چیز ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں کی زبان نہیں جانتے ہیں اور ورنہ اور نہ ہی وہ لوگ ہماری زبان جانتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جو بولتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھ سکے خیر ایسی صورت میں ہم لوگ یا تو ٹراسلیٹر اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو ہماری بات کو پہنچتا ہے یا پھر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہے اور لوگوں کو آج کے زمانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے